हाँ सर नमस्ते हाँ सर हाँ सर जी सर जी सर कितने कितने लोगों कितने लोगों के लिए सर चाहिए आपको मिठाई कितने लोगों के लिए मिठाई चाहिए आपको हाँ मिल जाएगी सर हमारे यहाँ हर पाँच सौ लोगों के लिए हाँ मिल जाएगी मिठाई हमारे पास हर मिठाई अवलेबल है कौन कौन सी मिठाई आपको चाहिए

जी जी ठीक है काजू कतली तो थोड़ा सर कॉस्टली है और यह सब खीर मोहन सब बेस्ट क्वॉलटी की मिठाइयाँ हैं सब ताज़ी मिठाइयाँ हम लोगों के यहाँ बनती हैं मिल जाएगी आपको ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ जो भी मिठाई चाहिए काजू कतली का रेट वही आठ नौ सौ रुपये किलो है काजू जलेबी है और काजू लीची हमारी दुकान पर वह हमारे दुकान पर एक देखिए सर दुकान पेे एक अगर आपको जलपान के लिए चाहिए मिठाई अगर किसी भी का मतलब लोगों को पानी वानी पिलाना है हम रस माधुरी देते हैं मतलब मतलब स्पेशल करके मीठा आता है स्पेसल मीठा है तो वह अगर आप लेंगे तो वह पच्चीस रुपीस हाँ वह पच्चीस रुपये पर पीस आपको है आपको कुछ नहीं करना उस पर वह कटोरी में लगा हुआ रहेगा जितने पीस चाहिए पाँच सौ पीस चाहिए उस हिसाब से आपको मिल जाएगी और काजू कतली आपको चाहिए लड्डू चाहिए यह सब सब रेट सर चीप एंड बेस्ट लगा दिया जाएगा और सब ताज़ा मीठा मिलेगा आपको कोई और मिलावटी कोई मिलावटी या कुछ ऐसा नहीं रहेगा हमारे वर्कर भी बनाते हैं हम उसको हमारे देख रेख में बनता है हम भी वही कार्य करते हैं ठीक है ये जो हमारे वर्कर हैं इतनी मिठाई अकेले तो बन नहीं कम उसमें क्या होगा अब देख लिया जाएगा अगर आपको पाँच सौ लोगों का लेना है तो उस हिसाब से हम मिठाई आपको रेट लगा देंगे तो पूरी कोशिश है कि हम हम भी नहीं सोचते हैं मेरे ग्राहक वापस जाएँ और कस्टमर ही भगवान होते हैं हम लोगों की दुकान इसी लिए आप लोगों के ही सहारे चलती है ठीक है हाँ सर आइए आप सम्पर्क करिए हम आपको अच्छे रेट में और चीफ एंड बेस्ट और जो ताज़ी मिठाइयाँ देंगे आपको जो भी पसंद आएगी आप पहले आकर टेस्ट आप आकर पहले टेस्ट कर लीजिए मेरे शॉप पर उसके बाद फिर जो रेट का बात कर लिया जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं है कोई इशू नहीं है आप पैसा ऑनलाइन कैश दोनों लेते हैं कोई दिक़्क़त नहीं है आप जो आपको जैसी सुविधा हो वैसे हम ले लेंगे ठीक है सर ठीक है नमस्ते सर